ہمارے کھگڑیا ضلع کے انترگت ایک گاؤں ہے سٹان آباد وہ میرا گاؤں ہے اس میں جو ہے ابھی میرے گاؤں میں لگ بھگ سم چل رہا ہے ایئرٹیل اور بوڈا اور میرے گھر میں بھی چل رہا ہے ایئرٹیل اور بوڈا اس لیے چل رہا ہے کہ وہ اس کا جو نیٹورک ہے نیٹورک یعنی کہ بہت بڑھیا ہے جس کو بولتے ہیں پیسہ جو بھی لے ریچارج میں مگر نیٹورکنگ بہت بڑھیا ہے جوکہ کبھی رکتا نہیں ہے اور جیو اس وجہ سے ابھی پیچھے ہمارے گاؤں میں چل رہا ہے اس کا نیٹورکنگ سسٹم جو ہے بہت خراب ہے اس لیے جیو کا سیم ہم لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں بشرط کہ ایئرٹل اور بوڈا سے ایئرٹل اور بوڈا کہنے کا کوئی جواب نہیں میرے گھر میں ابھی پانچ سم چل رہا جس میں چار ووڈا ایئرٹل ہے اور ایک جیو ہے جس کو میں ہٹانے کا بھی کوشش کر رہا ہوں میرے گاؤں میں لگ بھگ میں ایئرٹل چل رہا ہے ایئرٹل کا نیٹورکنگ بڑھیا ہے جیو کا بھی ٹاور لگایا تھا لیکن نہیں گھر کے بغل میں ہی ہے پر نیٹورکنگ سسٹم بہت ہی خراب ہے اس لیے جیو کا سم میں اپلبھ نہیں چلاتا نہیں ہوں اس لیے بوڈا اور ایئرٹل سے بڑھیا آپ کو جیو نہیں ملے گا اسی لیے میرے گاؤں میں سب سے زیادہ ایرٹل اور بوڈا چل رہے ہے